हेलौ नों सोर नोंलाय सोर

नारें खमलायाथ' फनाव फन हिसाबैबा एसे खम गोलैयो खुस्रा बायबाथाय बेराथ दाम गोलैखायो आरो भुटाननिखौनो मोनो जोंनिआव भुटाननियानो माबायाव दावथारायाव उम बो सिमलायावबो माबा गुदाम दङ बे गुदामाव थांबाथाय एसे खमाव मोनो जेनोबा फुनसेयाव देरस' गाहामनिबो मोनो एकदमबारे ल' क्वालिटि आरो फिसा फिसा देरस' दुइस' बिनिफ्राय माबानानै माबासिमहालागै दं थिनस' सारिस' टनाव फासस'हालागै दं आरो मानि क्वालिटि मोननै मोनथाम थायो दे अह अह सबनिफ्राय देरसिना सबनिफ्राय दामसिन

बिदि मोनो जोंना भुटाननि खमलाया जानो गोथावथ' जोंनि भुटाननिया गोदैआनो

लांफैनो हागोन गुदामाव लांफैबा खमावनो गोलैयो जानोबो मोजां

जागोन दे दे दे होमबालाय लांफै औ ओम ओम दे